हांवेन म्हजें जिवितांत जायते तरेची पुस्तकां वाचल्यात जातूंत विनोदी शैली आसा कथा आसा कादंबरी आसा सस्पेन्स आसा किंवां धार्मीकय आसात तशीं बरींच पुस्तकां हांवेन वाचिल्लीं आसा पूण पुराय जिवीतभर जर एकच शैलीचे पुस्तक वाचत जाल्यार हांव एक धार्मीक मुद्द्याचेर आदारीत किंवां धार्मीक विचाराचें पुस्तक हांव वाचपाक सोदतां तशें रामायण आसत महाभारत आसत हे धार्मीक ग्रथांचेर हांव चडसो भर दिता कारण त्यामुळे आमकां एक वैचारीक दृश्टीकोन मेळटा एक जीवनांत एक कशें वागप किंवां कशें वि एकूणच प्रगती करप ह्या विशयी आमकां चड म्हायती ह्या ग्रंथांतल्यान मेळटा आनी हांवें जर कंम्लिटली त्याच शैलितल्यान वाचप तर हांव ज्ञानेश्वरी ही चड वाचपाक सोदता जाचे हांव कंन्टिन्युअस अशें वाचन चालू आसता किंवां पारायणे म्हळ्या जाता तें हांव वाचत आसता ज्या ज्या ज्ञानेश्वरीचेर एकूण महाभारतांतले पूर्ण सार आसा किंवां जाचे सोप्या शब्दान आमकां आमच्या जिवनांचे सार खंयचे पुस्तकांत जर मेळटा तर ते ज्ञानेश्वरीचेर आसा तर कितेंय वाचच्या परस ज्ञानेश्वरी वाचप हे सदांच श्रेश्ठ आसता तेन्ना म्हज्या जिवीतान हांव जर वाचपाक सोदता किंवां जे वाचता तें ज्ञानेश्वरी आसा त्या पासून अनेक आमकां म्हायती मेळटा अनेक तरेचे दाखले आमकां ह्या पुस्तकांत मेळिल्ले आसात जे ज्ञानेश्वरान ज्ञानेश्वर म्हाराजान हे आमकां दिल्ले आसा कठीण अशें महाभारत सोंपें करून सांगिल्ले आसा तेचे पारायण करप हे सामकें गरजेचें आसा आयच्या जगांत जर पळयत जी एकूण वाता हें एक वातावरण आसा एकूण जे लोकांचे विचार वायट वृ वृत्ती जी वाडत चल्ली आसा ती जर ना करतलो किंवां ताचेर जर आळो घालून ताचेर जर आपूण जय मेळयतलो जाल्यार ज्ञानेश्वरी सारको धार्मीक ग्रंथ ना अशें म्हजें स्पश्ट मत आसा